नमस्ते सर हमको फुटबाल फुटबाल सीखना है हमको तो आप हाँ नहीं हम कही नहीं सीखे हैं आपके ही पास सीखने आएंगे

अभी तो हमें कुछ नहीं पता आप बताएंगे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे करेंगे हाँ ऐसे थोड़ा बहुत जैसे घर पर जैसे खेलते हैं औ बाकी सी सीखने के हिसाब से इसको नहीं गए हैं हाँ पढ़ने आते शाम का टाइम रखिए आप चा च

तो आप कब से कब से आएं हम अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक आ जाएंगे हम नहीं हमको तो नहीं पता आप बताएंगे तो हम सीखते जाएंगे और बच्चे हाँ ठीक है जो हमारे साथ में खेलते हैं हम खेलते हैं उनके साथ में वो उन्हीं से बात करते हैं वो अगर आएंगे तो हम लेके आते हैं उनको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है फिर देखते हैं सबको

अच्छा अच्छा तो जब से बताएंगी तब से हम लोग फिर आते हैं

हाँ ठीक है जानकारी में जानकारी करके फिर बताते हैं ठीक ठीक है ओके नमस्ते